ہیلو اسلام علیکم جی آپ نے بچے کے خیال رکھنے کے لیے ایک نینی کا اشتہار دیا تھا تو میں نے اس سلسلےے میں آپ کو کال کری ہے جی تو آپ جی جی میرے کافی ایکسپریئنس ہے بچے مطلب میں نے پہلے بھی اس طریقے کا کام کرا ہے آپ اپنے بچے جی جی وہ دودھ دودھ وہ ڈبے کا پیتے ہیں یا مطلب گائے وغیرہ کا پیتے ہیں تو آپ مجھے بتا دیں گا کتنی کتنا کتنا لینا ہے کیسے لینا ہے جی ٹھیک ہے

اچھا اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے اچھا کسی چیز سے الرجی ویلرجی تو نہیں ہے بچے کو جی جی اچھا اچھا اچھا اچھا ٹھیک تو سونے وغیرہ کے بھی بچے کا کوئی ٹائم ہوگا جی جی اور کس ٹائم اچھا اچھا اچھا اور کھانے وغیرہ کا کھانے میں کچھ لیتے ہیں یا کھالی دودھ پیتے ہیں

جی جی جی اچھا اچھا اور ڈائپر باندھتے ہیں یا چُھوچُھو پاٹی کی مطلب عادت ڈالی ہے

اچھا اچھا اچھا جی جی جی جی اچھا اچھا ہے ہے تو کس ٹائم سے کس ٹائم تک دیکھنا پڑے گا اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر جیسا بھی ہو آپ مجھے پھر فون کر کے بتا دیجیے گا ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ